म्हाराज तुस असेंगी सनाओ भाई थुआड़े घर कुत्थै थुआढ़ा नांऽ केह् ऐ थुआढ़े मम्मी डैडी दा नांऽ केह् ऐ बाकी थुआढ़े जेह्के फैमिली मेंबर किन्ने न बाकी थुआढ़े घर केह् केह् कम्म करदे केह् रांह्दे बांह्दे खुंबे बाकी होर कोई डंगर बच्छु केह् केह् रक्खे दा तुसें भिड्डां बी रक्खी दियां जां नेईं मेरा नांऽ राम सिंह ऐ ते अस इक्क बड़े प्हाड़ी दूर दराजै जेह्ड़ा साढ़ा ल्हाका ऐ बसंतगढ़ ते म्हाराज उत्थै बड़ियां बड़ियां मुश्कलातां औंदियां असेंगी बचपन च गै दिक्खो तुस ना कोई पढ़ाइया दा साधन हा ते ना गै साढ़े जेह्के बजुर्ग हे ओह्बी निं पढ़े ते बीकी होर जि'यां पानिया सुख दिक्खो तां पानिया सुख हा भाई बाकी अपना रोजगार इ'यै भिड्ड बकरी ते अपने माल बच्छु गै रक्खे दा होंदा जादा लोकें ते मक्कां होई जंदियां ते बस उ'ऐ मक्कां खाइयै गुजारा होंदा बाकी चौल बी कदें कुदै लभदे ते बाकी जदूं अस बचपन च हे तां साढ़े कोई प्राईमरी स्कूल खु'ल्लेआ हा ते उत्थै छुड़ेआ हा घरैआह्लें ते उत्थै मास्टर बी तारें मंगलें गै आंदे हे ते जेह्का औंदा हा ते ओह् मास्टर बी इं'या उट पटांग गै सखांदा हा ते ए बी सी ना उसी औंदी ही ते ना असेंगी

अस बी जंदे तदूं तदूं नमीं स्कीम ही जेह्की स्कूल रुट्टी थ्होंदी ही मिड डे मील स्कीम एह् तदूं नमीं नमीं शुरू होई ते प्ही उसदा बाद भाई धक्कियै अठमीं पास करी ओड़ी होइयां इं'या दं'ऊ कताबां त्रैऽ कताबां पर होई गेइयां पास भई आई गे भाई हाई सकैंडरी दे हाई सकैंडरी बी इंया धक्का लग्गेआ ते दसमीं फेल हगोइयै ते भी जारहमीं चढ़ी पे ते प्ही जारमीं दे बाद थोह्ड़ी मेह्नत करना लग्गी पे ते सब्जेक्ट इं'या थ्होए निं ढंगै दे आर्टस गै रक्खेआ ते ओह्दे कोला बाद प्ही इं'या बसंतगढ़ै गी दिक्खो ता रोड़ बी निं ऐ कोई पूरा ना ते कॉलेज कॉलेज बड़ी दूर उधमपुर औना पौंदा कॉलेज ते प्ही इं'या घरा आह्लें स्पोर्ट कीती की भाई आपूं बी कम्म करियै ध्याड़ियां लाइयै पढ़दे रेह् ते प्ही उसदे बाद ओह् इं'या गै चलदा रेहा ते होर सोचदे रेह् कोई नौकरियै दी त्यारी करचै ते नौकरी केह् करनी इत्थै स्कैम गै बड़े होई जंदे जी ते हून भी में ब्याह बी करी ओड़ेआ ते उसदे बाद थोह्ड़े दिनें दे बाद दौं जागत् न मेरे ते हून उ'नेंगी गै पालना ते अपना होई दा कम्म

उं'दे म्हाराज होंदा कोई क्राईटेरिया ना उं'दे कश कैटेगरी होंदी ते उं'दे लग्गी गेदे अस ठाकुर होंदे जी ना असेंगी क्राईटेरिया थ्होंदा ना किश